रहु मछरी हमरा काफी प्रिय पसन्द छै आओर हम खाइ भी छियै अपना दोस्तके भी रहु बुआरी जे हय पसन्द पड़ै छै दोसर मछली लेबै खाइ छै नहि इएहे मछरी हमरा बढ़िआँ नीक लगै छै